जय झूलेलाल हा साहिल हिते सभु ॻाल्हि जे लाइ इस्कूल में पढ़ाइण लाइ कॉलेज में स्कोलरशिप मिलंदी आहे तंहिं खां पोइ पेपर वठी करे अॻियां बि वञण लाइ ॿार ॿारनि खे स्कोलरशिप ॾींदा आहिनि जाम मदद कंदा आहिनि मोदी अलॻि अलॻि आइन न कढियूं आहिनि स्किमूं ऐं सभिनिनि खे ॾे बि अथो ॾाढो सुठो थींदो आए स्कोलरशिप सभिनिनि खे मिलंदी आहे ॿार पढ़ंदा बि आहिनि